भारतीय परिवहन प्रणालीकेँ सबसे पैघ समस्या अछि सड़कके जेकि सड़क हमरा गाम से शहर तक जोड़य आ शहर से लऽ कऽ हमरा राज्य तक जोड़यके काम करैत अछि ताहि मे सड़कके अहम भूमिका रहैत अछि ताहि मे सड़क अखनतो हमरा गाम घरके ओते दुरुस्त नीक नहि अछि आओर सड़क अगर जे नीक रहत तऽ दुर्घटना कम होयत दुर्घटना कम होयत ताहि मे आदमीकेॅं क्षति कम होयत गाड़ीकेँ सेहो बढ़ियाॅं से बढ़ियाॅं दशा रहत बेसी दिन तक ओ कोनो काज गाड़ीमे नहि करऽ पड़त गाड़ीकेँ क्षति नहि होयत ताहि लऽ कऽ सड़ककेँ नीक होयबाक बहुत जरुरी अछि भारत सरकार या बिहार सरकारकेँ सड़कके ओर बहुत से बहुत जादा ध्यान देबाक चाही जे भी आदमी गाड़ी चलाबै छथि बहुत से आदमीकेँ लाइसेंस नहि रहै छनि जेकरा कि रोड के नियम सड़क नियमके बारेमे किछु नहि पता रहैत छनि आओर ओ बिना ओ अपन ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलबैत रहै छथि जाहिसॅं कि सड़क दुर्घटना बहुत होयत अछि आओर ओहिमे हेलमेट केँ मोटरसाइकिल चलाबैत कालमे हेलमेटकेँ प्रयोग नहि करैत छथि जइसे कि दुर्घटना बहुत होयत छथि और एक्सीडेंटमे आदमी मारल जायत छथि हॉस्पिटलमे भर्ती विकलांग भऽ जायत छथि ताहि लऽ कऽ आओर रोड सबसे पैघ छै रोड पर चलै से पहिले आहाँ रोड के सड़कके नियम आओर सड़क पर चलऽ लेल जागरूकता होयबाक चाही आहाँकेँ पूरा यातायात नियमके बारेमे पूरा पता रहबाक चाही जहिके बहुत अखनतो बहुत आभाव अछि आभाव अछि यातायात नियमके कोइ पालन नहि करैत छथि ओवर स्पीड मे जादा तेज गतिमे गाड़ी चलबै छथि ताहि सॅं दुर्घटना बहुत होइत अछि आओर बहुत से आदमी पढ़ल लिखल आदमी सेहो देखने छियनि कि रोड पर गाड़ी आबैत रहै छनि गपशप करैत रहै छथिन सड़क किनारे सड़क किनारे बात नहि करबाक चाही सड़क किनारे बात करला आओर आदमीकेँ सड़क किनारे बात करै से आदमीकेँ ध्यान रहैत छनि आओर गाड़ीके ऊपर ध्यान नहि रहै छनि जेकि होरन बजेबाक बावजूद भी सड़क से नीचा नहि उतरै छथिन नहि साइड होइ छथि जेकर कारणवश दुर्घटना भऽ जाइ छनि ताहि लऽ कऽ सब आदमीकेँ ई सड़कके सबसे पहिले आहाँ सड़कके यातायात नियमके आहाँ सब पालन करू तकर बाद आहाँ आओर सरकार से हम निवेदन करब कि ई सड़ककेँ जते भी रोड अछि हुनका सड़ककेँ चौड़ीकरण तथा सड़क पर जते होयबाक चाही होयबाक चाही